एह् टीचर बी शैल हे एह् केह् आखदे ते मेरे स्कूल दे में सब्जैक्ट पढ़े जि'यां इंडिया दी सोशल साईंस होई ते अपना ओह् केह् आखदे ओह् होई गेआ मैथ होई गेआ साईंस होई इंग्लिश होई हून जि'यां हिंदी उर्दू नेह् नेह् सब्जैक्ट ते एह् साढ़े ग्रांऽ बच्चे उर्दू जादै पढ़दे हे कि साढ़े जेह्का मास्टर हा ओह् उर्दू दा मास्टर हा हिंदी दा मास्टर निं हा ते उर्दू दे मास्टर ' नै असेंगी हिंदी पढ़ाई दी ऐ ते हिंदी पढ़दे किश बच्चे ते हिंदी साढ़े जियां स्कूल हा ते मास्टर शैल हे पढ़ानै ई मास्टर जान मारदे हे पढ़ाने ई ऐसी कोई गल्ल निं ऐ कि मास्टर ढंगै दा निं पढ़ांदे मास्टर ढंगै दा पढ़ांदे ते मास्टरें ई ओह् हा मास्टरै दा बड़ा बैनिफिट हा असेंगी पढ़ाने दा मास्टर पूरी सपोर्ट करदे हे असेंगी पढ़ानै च ऐसी गल्ल निं ऐ मास्टर जान लाइयै पढ़ांदे हे ते जेह्का जेह्दा जेह्दा सब्जैक्ट होंदा हा कोई ढंगै दा पढ़ांदा हा ते समझ होंदी ही असेंगी ते अ'ऊं पढ़ने गी बी तां तेज हा कि मेरे मास्टरें शैल पढ़ाया मिगी शुरू थमां उ'नें अपने कशा कमीं निं ऐ छुड़ी दी ते अज्ज अ'ऊं जिस बी मुकाम पर ऐं अपने मास्टरें दी बजह् कन्नै ते जेह्ड़े मास्टर होंदे ओह् हमेशा इ'यै चांह्दे कि जेह्ड़ा साढ़ा स्टूडेंट ऐ ओह् अग्गें निकले पढ़ाई च कदें पिच्छें निं निकले ते हून अस बी नांऽ रोशन कीता अपने मास्टरें दा ते अज्ज अगर मेरा कुसै बी किस्म दा नांऽ तां अगर कोई जानकारी ऐ तां उसदी बजह् कन्नै गै उं'दे मास्टरें करी साढ़ा जेह्का बेस ऐ उ'ऐ निं बने तां अस जिंदगी च अग्गें नेईं जाई सकदे हैन ते साढ़ा बेस स्ट्रांग चाहिदा ते मेरा जेह्का बेस ऐ ओह् साढ़े मास्टरें गै बनाए दा ते उसदा मिगी फायदा जिन्ना बी ऐ मेरे मास्टरें दी बजह् कन्नै गै होएआ होर कुसै दी बजह् कन्नै नेईं होएआ ते अ'ऊं बड़ा शुक्रिया मास्टरें दा ते ऐसी गल्ल निं ऐ की कि स्कूल दे मास्टर बड़े शैल हे बड़े अच्छे तरीके कन्नै पढ़ाए बड़े शैल पढ़ाए कोई कस्सर निं छोड़ी